नोंसोर बेसे घन्टा मोब्लिब मोनो फावार काट नि थाखाय गुबुन बोथोरफोराव नोंथां नोंनि जिउआव माबायदि गोहोम खोख्लैयो जोंनि जायगायाव गोहोम खोख्लैयोबा मोब्लिबनिफ्राय मोब्लिबा दासिमाव सोलिबाय थानाय हिसाबै दा मोजाङानो सोलिदों बा गोजां बोथोर होन बा गोलोम बोथोर होन नों जेरै गुबुन गुबुन समाव बा गुबुन गुबुन दिनाव कारेन्टा बा मोब्लिबा थायामोन खममोन दासिमाव दासिम समाव जोङो दा मोब्लिबनि गोहोम खोख्लैनाय बा जोंनाव मोब्लिब थानाया बहुद मोजां मोजां सोलिगासिनो दं बेफोरबायदि आरो बेनो आरो दाब दाब जायगायाव थायो थाया बेखौ जेनबा बेखौ आं मोन्थिला बेजों लोगोसे आंनि मोन्थिनाय समाव दा आंनि जायगायाव मोब्लिबनि गोहोमा मोजाङैनो दङ जेरखम जेरै दा बहुद गरम गरम हिसाबै जोंनो नांगौ मोब्लिबजों लोगोसे जोंनो दैनि मथर बाहायनाय मोजां सोलिदों बा जोंनि गरम समाव बा साननि मोनानि सानाव गरम दा गरम बोथोर हिसाबै गरमाव जोंनो मोब्लिबा थादों जों बेजों पेन बा फांखा जों देहानि फारसे बे गोजोननाय लाबोनाय गरमनि थाखाय गोजोननाय लाबोनो बिजोंनो सलिगासिनो दं आरो लोगोसे जोंनाव गुबुननिखौ मिथियाब्लाबो आंनि जायगा हिसाबै जेनबा आंनि गामियावहाय दासिम सोलिबाय थानाय हिसाबै कारेन्टा मोजाङै बा मोब्लिबा मोजां गोहोम खोख्लैगासिनो दं बेफोरबायदि आंनाव सोलिगासिनो दं आरोखि जेबो उसुबिदा गैया आंनाव दा बे गोजोननाय लाबोगासिनो दं आरोखि